हा हैलो अरे बसि यारु घणे टाईम खां पोइ यादि कयो थी छा ॻाल्हि आहे जिदर आईं किते अरे यारु उअई घणे टाईम खां पोइ आवाज़ु हीअं पियो लॻे सालनि खां पोइ थो ॿुधां आवाज़ु तुंहिंजो हलो यारु सुठी ॻाल्हि आहे जाम मजो ईंदो पाण मे ॿियो केरु ॿिया पंहिंजा दोस्त यार आहिनि की खाली तूं ई आहे अकेलो जी हा अरे बिल्कुलु ठाहे व पिचर लॻी आ सुठी सिनेपोलिसी में हलूं था गॾु मिली करे नाश्ते जो वरी छा नाश्ते में ॿियो छा खाइणो आहे नाश्ते में छा आहे छा कुझु वधीक सुठो ख़ासि कुझु अच्छा त ठीकु आहे हलो वांदो न आहे खाई पी करे पो हलंदासीं वरी हुते बि त खाइणो पवंदो न पिचर में बि हली करे अच्छा अच्छा चलो हा हा बिल्कुलु हा हा जवानी वापसि बचपन में यादि अची वेंदो मूंखे पंहिंजो वरी जाम टाईम थि विया पिचर ॾिसे ॾिठी कोन्हे गॾु मिली करे हा ॾिसजे राजू कालू या ॿ ॼणा ॿिया हुजनि त चारि पंज ॼणा मिली करे हलूं त वधारे मज़ो अचे थोरो बिल्कुलु न हा हा दोस्त मिलंदा त पोइ त ख़बर ई न पवंदी समय कीअं तो निकिरे

हा हा बिल्कुलु हुते मंझियूं ॻाल्हियूं पुरानियूं ॻाल्हियूं कंदासीं ॿे हिकु ॿे खे दास्तानु ॿुधाईंदासीं हिकु ॿिए जी अरे उहे त ॻाल्हियूं ई अलॻि इन यारु हुनजो त उहो दौर ई अलॻि हुओ आहे की न पिचर पिचर कहिड़ी ॾिसण जी वीचारु आहे पिचर कहिड़ी पिचर डिसाइड कई थी की न दोस्ती में अड़ियां पिचर बि त ज़रुरी थी न हुनसां हा हा हा हा सुठी चलो सही आहे न सिंधी हूंदी हुते सिंधी बि ॾिसी ईंदासीं पिचर एरी ॻाल्हि हूंदी त अॼुकल्ह सिंधीयूं जाम सुठियूं आयूं आहिनि पिचर ॾिठी उहो सिंधी मां पहिरियों इहो हल त भॼी हलूं यादि आहे की न तोखे अरे छा पिचर हुई वो यारु रमेश सिप्पी जी हल त भॼी हलूं अहिड़ी का पिचर वरी अचे त मज़ो अचे ॾिसण में पाण खे वरी हा त हुनमें ॾिसूं था हलूं था आहे जाम सुठी आयल त आहे हिकु सब सब मज़े में बिल्कुलु हिकदमु तूं ॿुधाए तुंहिंजो छा हालचाल आहे ॿार वारनि जी पढ़ाई वढ़ाई ख़तम थी वई अरे वाह वाह सुठी ॻाल्हि आहे इहा त जाम सुठी ॻाल्हि आहे पिचर ॾिसण खां पोइ वरी राति जो प्रोग्राम बि रखूं था राति जो रोटी पाणी खाई करे पोइ ई निकरंदासीं हुतां खां हा त घर में मना करे छॾु अॼु राति जो सभु दोस्तनि सां गॾु ई आहियां ऐं यादि करे राजू कालू हुननि खे बि करे करे घुराए वठजे त गॾु मिली करे मज़ो ईंदो हा हा ठीकु आहे हा बसि राज प्यार सां राजू ही चवंदासीं न तॾहिं त पोइ यादि रहंदो यार वाकई में मिलियां आहिनि पुराना यार ठीकु आहे पोइ पको रखूं था अॼु प्रोग्राम ओके ओके यादि सां टाईम ते हिकदमु बराबरि पहुची वेंदी ठीकु आहे बिल्कुलु बिल्कुलु मज़ो ईंदो ज़ऊरु मिलूं था ठीकु आहे ओके ओके ओके ओके बाए